जी हाँ जोधपुर जिले में रोजगार और आजीविका के मुख्य कई सारे कई सारे स्रोते हैं जो निम्नलिखित है जिनमें है कृषि उद्योग सेवा से रोजगार इत्यादि जोधपुर जिले में कृषि जोधपुर जिले में मुख्यतः बाजरा एवं सरसों की कृषि की जाती है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है बाजरा की खेती जोधपुर जिले में सर्वाधिक की जाती है एवं यहाँ पर लोग अपनी आजीविका के लिए अपना स्वयं का उद्योग एवं खुद के बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से यहाँ के लोग अपनी आजीविका चलाते हैं यहाँ लोग सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं और निजी नौकरी को नहीं क्योंकि सरकारी नौकरी में लोग मानते हैं कि हमने हमारी लाइफ टाइम तक वैल्यू को बना लिया है जबकि निजी नौकरी को इतनी महत्वतता नहीं देते हमने अपने जिले में व्याप्त बहुत सारी बेरोजगारी को देखा है इसके बारे में मैं सुझाव देना चाहूँगा मैंने हमारे यहाँ पर एल आर इंडस्ट्रीज और केमिकल फैक्ट्री है वहाँ पे जा के देखा है तो रोजाना बेरोजगारों की लाइन लगी रहती है रोजगार लेने के लिए तो मुझे यहाँ पर यही सुझाव देना है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज उपलब्ध करें जिससे कि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो